ہیلو ہاں السلام السلام علیکم وعلیکم ٹھیک ہے ہو جائے گا صاف کون گاڑی ہے تو ہو جائے گا پانچ ہجار ہو جائے گا کم بیس کتنا کم کرانا ہو جائے گا کم بیس ایک دو ہجار آپ کتنا دینا چاہتے ہیں دو ہجار اتنا اتنا کم کروائیے گا آپ اگل بگل پوچھ لیجیے نہیں اتنا کم نہیں ہوتا ہے ایک دو ہجار کم کروا دیں گے ٹھیک ہے بھجوا دیجیے ہمارے یہاں اچھا کام ہوتا ہے آپ جب چاہیے بھیجوا دیجیے ٹھیک ہے جیسا ٹھیک ہے ہم انتجار کریں گے ٹھیک ہے ہمارے یہاں اچھا کام ہوتا ہے اسٹاف لوگ اچھے سے کام کرتا ہے

ابھی ٹھیک ہے بھیج دیجیے گا